आसामाव गाहायै असमिया राव आरो बर' रावखौनो रायज्लायो आरो बेफोराव रायजोनि गुबुन गुबुन रोखोमनि हारिमुवा दं बिसोरनि गोहोमा बेरखाङो जेरै असमियाफोरा बिहु मोसानाय आरो जोंनि बर'फोरा बागुरुम्बा मोसानाय सिखिरि सिख्ला मोसानाय बिदि गोहोमा गोग्लैयो आरो गुबुन गुबुन रावफोरनि लिरनाय हांखोफोर जेरै जोंनियाव हिन्दीखौबो टाउन सहराव रायज्लायो आरो गुवाहाटि बायदि सिटिफोराव खायसे इंराजिजोंबो रायज्लायो बिदिनो आरो बेंगलिफ्रा बेंगलि रायज्लायो आरो मुसालमानफोरा मुसालमान रायज्लायो मेनलि असमिया आरो सोलियो सेकेन्डआव हिन्दी इंलिस बिब्दिनो गावबा गाव हारिया गावबा गावनि रावफोरखौ रायज्लायो आरो हारिमुनि गोहोमाबो जेरै गावबा गाव हारिया गावबा गाव बायदि रोखोमनि हारिया गावबा गावनि हारिमुनि गोहोमखौ रायज्लायनानै फालियो हारिमुनि गावबा गाव जेरै गाव गाव जेरै जोंनि लवार आसामाव बेंगलिफोरा गावसोरनि बेंगलि हारिमुफोरखौ फालियो